ہیلو ہیلو میم آپ مجھے وہ چاہیے آپ کہاں سے بول رہی ہیں اچھا مجھے وائرپول ڈبل ڈور ٹو اسٹار والا ریفریجیٹر چاہیے آپ کے یہاں مل جائے گا اچھا مجھے نا اس کی کوالٹیز اچھی چاہیے مطلب اس میں کولنگ اچھی ہو اور لائٹنگ وغیرہ بھی صحیح ہو اور مجھے ڈبل ڈور والا ہی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اور اس میں مجھ جی اور مجھے اس کا برینڈ برانڈ بتا دیجیے اس میں کون کون سے اچھے اچھے سے برانڈ ہوتے ہیں اچھا پھر جو ہے آپ مجھے بتائیں

اچھا تو مجھے یہ کتنے تک کا پڑ جائے گا ہوں جی اچھا پچاس ہزار کچھ زیادہ نہیں ہو گئے آپ کچھ تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیتی یس میم پر یس میم تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لیتیں آپ تھوڑا کم کر لیتی پچاس ہزار کچھ زیادہ ہی ہو جائے ہاں آپ میم میں پرسوں آؤں گی آپ کی شاپ پر تو مجھے آپ وہیں پہ دکھا دینا اچھے سے اور تھوڑا ریٹ کم کر لینا پچاس ہزار زیادہ ہی ہو رہیں تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لینا تھوڑا تو

اچھا اوکے اور مطلب کتنے سال تک کی آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو میں آتی ہوں پھر آپ کی شاپ پر پرسوں اوکے میم تھینک یو اوکے تھینکس